रेडियो में कोई बि सिंधी चैनल कोन्हे उअं त टेलीविज़न में बि कोई सिंधी चैनल सरकारी कोन्हे पर अॼ जे ज़माने में हिकिड़ो हिकिड़ो चैनल सिंधीअ जो हुजिणो खपे जंहिंमें माण्हू सिंधी चैनल ॾिसी सघनि जेमें सिंधी समाचार अची सघनि जीअं असांखे पाकिस्तान जा कुझ बि मतिलबु जेको थींदो आहे उहो असांखे वधीक पतो न थी पाईंदो आहे की सिंधियुनि जे शहरुनि में छा थो थिए त अगरि टेलीवीज़न में हिकिड़ो न्यूज़ सिंधी बि हूंदो त असांखे पतो पवंदो की हुते आख़िरि हले छा थो हूअं प्रिंट जीअं असांखे समाचार पत्र मिलंदा आहिनि त हुन में हर शहर में ॿ टे त सिंधी समाचार पत्र त हूंदा ई आहिनि जीअं कंहिंखे हिंदी न थी ठहे इंग्लिश न थी ठहे त उहो सिंधीअ में पढ़ी सघे और जेका हिंदीअ में ईंदा आहिनि त हुननि खे असां सिंधीयुनि में बि असांखे मिलंदा आहिनि की सिंधीअ में माण्हू पढ़ी सघे सम्झी सघे की आख़िरि ॿियनि देशनि में हले छा थो न त त ईअं माण्हू कुझु पढ़ी न सम्झी न सघंदो की ॿियनि देशनि में हले छा थो हले छोकी जेखें हिंदी अऊं जंहिंखें हिंदी न ईंदी आहे त उहो त सिंधी ई सिखियलु हूंदो आहे जीअं असांजा पाकिस्तान जा माण्हू जीअं हुननि खे हिंदी पढ़ण न ईंदी आहे कहिड़ा कहिड़ा ई माण्हू हूंदा आहिनि जंहिंखें हिंदी पढ़णु अचे थी पर ॾाढा माण्हू एढ़ा हूंदा आहिनि की हुननि खे हिंदी पढ़ण बिल्कुल बि न ईंदी आहे पर उहे सिंधी सिंधी पढ़ी वठंदा आहिनि उहो पूरी पूरी सिंधी पढ़ी वठंदा इन त उहो मा ॿियनि माण्हुनि खां जीअं पढ़ाईंदा आहिनि हिंदी त उहो छो पढ़ाइनि अगरि उहो ई चीज असांखे सिंधीअ में मिले थी त पोइ हो सुठो आहे हिन लाइ हिकु सिंधी समाचार पत्र हर शहर में हुजिणो खपे जीअं मीडिया में बि हर सभु कुझु सिंधीअ में पढ़ हुजिणो खपे हर हिकु चीज हिंदीअ वारी सिंधीअ में बि हुजणी खपे जीअं माण्हू पंहिंजे भविष्य में सिंधी जे बारे में सभु कुझु पतो करे सघे